अधिकतर अख़बारनि और रेडियुनि में त आहे ई कॉलम औरि सभु ईंदो ई आहे हिकु कार्यक्रम जीअं लेडीज़ लाइ घरनि जी महिलाउनि लाइ की जंहिंमें उहे जन इहे ॿुधाईंदा आहिनि की अॼकल्ह कहिड़ा कहिड़ा क्राइम हलनि था महिलाउनि जे प्रति कहिड़ा कहिड़ा तरीक़नि सां असां पंहिंजे पाण खे बचाए सघंदा आहियूं जेको समाज में हले थो हुननि सां औरि हुननि में इहे जन इहे बि ॿुधाईंदा आहिनि की कीअं जीअं देश जी महिला अॻिते वधनि थी तव्हां पंहिंजे लाइ कीअं कमु ढूंढे सघंदा आहियो कीअं आत्मनिर्भर थी सघंदा आहियो त ख़ूबु समाचार अहिड़ा बि ईंदा आहिनि जंहिंमें उहे जन इहे बि ॿुधाईंदा आहिनि की कीअं तव्हां पंहिंजे पेरनि ते बिह सघंदा आहियो औरि मतिलबु कीअं पंहिंजी मुश्किलनि खे तव्हां सॉल्व करे सघंदा आहियो त अधिकतर न्यूज़पेपर औरि रेडियो में त उहे आहे ई कॉलम लेकिन असां चैनल्स ॾिसी औरि चैन में बि हुजिणो खपे छोकी ख़ूबु अहिड़ी दिक़तां हूंदी आहिनि जेका असां घर में सभिनि सां न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं त उहो असां पढ़ी करे पंहिंजी प्रॉब्लम जो सल्यूशन ढूंढे सघंदा आहियूं हुन में ॾिसी करे की कहिड़ी असांजी प्रॉब्लम है की कीअं असांखे हुन खे सॉल्व करिणो आहे औरि असां जॾहिं पढ़ंदा आहियूं न्यूज़पेपर में की जीअं जेका बि महिलाऊं अॻिते वधनि थी कमु कनि थी कहिड़ा जीअं कंपनी कोई महिला ने शुरू कई आहिनि त असांखे बि ॾाढो प्रोत्साहन मिलंदो आहे हुन सां की असां बि अॻिते वधी सघंदा आहियूं असां बि शुरू करे सघंदा आहियूं औरि हुन में इहा बि ख़बरु पवंदी आहे की कीअं जेका जेका क्राइम थियनि था महिलाउनि जे प्रति असांखे पंंहिंजे पाण खे कीअं बचाए करे रखिणो आहे कीअं प्रिकॉशन वठिणा आहिनि की असां पंहिंजी सेफ्टी लाइ पाण ज़िमेदारु रहूं